नमस्ते सर सर हमारा हमारा एक दोस्त है वह आपके आपकी दुकान बधवा बाज़ार मार्केट में है क्या वह वह एक मोबाइल लिया था वह बोल रहा था कि आपकी दुकान पर मोबाइल अच्छा मिलता है तो मेरे पास दस हज़ार रुपये तक आपको कोई मोबाइल उपलब्ध हैं तो बता दीजिए और कौन कौनसे उसमें फ्यूचर है कौन कौनसे ब्रांड है कौन कौनसे जैसे कौन कौनसा सुविधाएँ हैं उस मोबाइल में आप बता दीजिए मुझमें कौन कौनसा मोबाइल अच्छा लग रहा है जैसे मुझे भी वह लेना है जैसे मुझे भी वह मोबाइल लेना है तो उसमें टू जी बी रैम है और कितना उसका बैटरी बैकअप है और ऐसे ऐसे क्या क्या सुविधा है जैसे कैमरा कैसा है कैसा

बैटरी बैकअप भी अच्छी है फ़िर और जैसे मुझे लोन पर लेना है तो यह चाहिए और उसका कैमरा पीछे में कितना है कैमरा दो कैमरा है कि तीन कैमरा है और टॉर्च टॉर्च भी उसका अच्छा जलता है ना

सर मुझे यहीं विवो का लेना चाहिए था और जैसे रियलमी वियलमी मोबाइल कैसा है सर जैसे उसको लेना चाहता हूँ तो कै कैसा रहेगा

और उसका जैसे फाइव जी लेना हो तो तो रियलमी का दस हज़ार के अंदर मैनेज नहीं हो पाएगा और ज तब फ़िर अरे भैया तब मुझे यहीं विवो को ले लेना था तो आप बता दिए हैं तो सोचता हूँ फ़िर आऊँ पर आपके दुकान पर यहीं रियलमी का ही देखो विवो का ही ले लेना है उसमें उसमें रैम वैम सही है बता रहे हैं कैमरा भी सही है और उसका रैम भी बैटरी बैकअप भी सही है बता रहे हैं आप और उसका डिस डिस्प्ले कैसा है डिस्प्ले सी सीधा है कि थोड़ा कर्व है यह भी बता दीजिए थोड़ा

तो उसमें तब मोबाइल अच्छी है लगता है विवो का कहीं कहीं कि मेरा भी दोस्त भी लिया है विवो का बोल रहा है अच्छा चल रहा है उसका कैमरा भी सही है एकदम तगड़ा मोबाइल है नमस्ते सर फ़िर आता हूँ आपकी दुकान पर